नमस्कार हेलो वो पांडी पाण्डू सिटी घूमना है सर होटल उटल कहाँ मिलेगा थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए ढंग का हम भी तो आए हैं

जी सर सर इधर सर पार्क उर्क है ना मतलब बगल में पार्क उर्क तो मिलेगा अच्छा अच्छा बोले अच्छा पार्क में घूमना था इसीलिए आपको सर कॉल किए हैं ऐसे ठीक रहता है जी जी जी जी जी जी जी सर हमको अभी कहाँ आना पड़ेगा बता दीजिए थोड़ा मतलब उधर मतलब आपका होटल का थोड़ा दे देते तो मतलब वहाँ पहुँच जाते हमलोग ठीक है और हमको थोड़ा उधर से और बढ़ियाँ होटल चाहिए ए सी उसी वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा देख लीजिए रूम अच्छा मिलना चाहिए ए सी वगैरह लगा होना चाहिए जी जी जी जी जी जी सर जी जी जी जी जी सर वहीं पर लेंगे तो तीन हज़ार जो ए सी वाले का बोले सर तो उसमें थोड़ा कम बेसी करवा दीजिए थोड़ा हमलोग तो उतना अथी नहीं हैं थोड़ा घूमने के लिए आए हैं ई सोचे कि आपके होटल के इधरे रुकेंगे थोड़ा कम सम करवा के हमको दिलवा दीजिए उसके बाद रहेंगे अभी थोड़ा आ उसके बाद जो है देखते हैं और वो होगा तो तो वहाँ तो सर खाना पीना हर चीज़ व्यवस्था तो अच्छा होगा होटल में है ना सर जी जी जी जी जी जी जी नहीं सर हम पहले भी इसका आपके होटल के बारे हम पहले भी नाम सुने थे इसीलिए सर हम आए ठीक है सर तो बोले जाते हैं सर के होटल में